हैलो आं जी रिम्पी जी में थुआढ़े डिस्ट्रिक्ट कठुआ दा एमएलए बोल्ला ना ते मिगी एह् सनाओ की थुआढ़े एरिया च जेह्ड़ी एह् डेवेल्पमेंट करानी ते केह्ड़ी केह्ड़ी चीज़ दी जेह्की डेवेल्पमेंट नेईं होई अज्ज तगर ते में अग्गें जाइयै डेवेल्पमेंट कराई सक्कां ते थुआढ़े शैल फेस्लिटी दियां की थुआढ़ी गरीब इंया कमज़ोर लोकें आह्ले लेखा निं मरो की थोह्ड़ी स्हूलियत आस्तै किश ना किश करना चाह्न्ना ते सनाओ थोह्ड़े एरिया बिच केह् केह् डेवेल्पमेंट करां अंऊ पानी पियै करना बी केह् ऐ तुसें पानी निं पियो बर्खा बड़ी बरदी ते बरखा दा पानी कनेक्ट करो ते होर सनाओ पानी ते निक्की जेही प्रॉब्लम ऐ दरेआ ते बगदे रौहंदे इत्थें पानी गै पानी ऐ कोई दूई प्रॉब्लम सनाओ रोड़ बनेआ निं कोई गड्डी ऐ थुआढ़े कश अपनी पर्सनल थाहर ऐ थार ते म्हाराज पत्थरें उप्पर चलदी ते तुसें म्हाराज कोई अगली गल्ल सनाओ कोई बड्डी गल्ल सनाओ रोड़ ते बड़ी नॉर्मल गल्ल ऐ ते ओह् थाहर ते बनी दी गै होंदी कच्चे रस्ते आस्तै एह् रस्ता ते रस्ता निं ऐ तुस रस्ता बनाई देगे तुस सनाओ थुआढ़ा एरिया केह्ड़ा ओके कोई निं में थुआढ़ी डेवेल्पमेंट दे बारै च गल्ल करना थुआढ़ा रस्ते दी प्रॉब्लम ऐ इसी दूर करना